माछ मारय लेल जाइ जाइए तऽ जाइत छी पोखरिपर धारमे तऽ जाल लगाए दैत छियै दू घण्टा रहैत छियै खड़ा जालमे लटकि जाइए माछ दू आदमी मिलि कऽ जाइत छी तऽ छोड़बैत छी सभटा जालके माछ माछ छोड़बैत छी लटकल रहैए बहुत दू घण्टा लागि जाइए छोड़बैमे माछ धारमे बड़का बड़का माछ रहैए छोड़ा कऽ आनैत छी ओहिमे सभगोटे बाँटैत छी बच्चासभ रहैए अकेला तऽ होइवला नहि छै यए होइत तऽ छै दू आदमी तीन आदमी जेतै तब ने जाल लगेतै ओन्नसँ ओ पकड़तै ओन्नसँ हम पकड़बै तब ने हेतै माछ जाइत छी दू घण्टा खड़ा रहैत छी लटकि जाइए ढेरीक माछ पोखरि आओरमे बहुत भए जाइए छोड़बैत छोड़बैत टेम बीत जाइए बहुते अपन छोड़बैत रहैत छी ओन्नसँ ओ छोड़बैए एन्नसँ हम छोड़बैत छी जालमेसँ छोड़ा कऽ ओकरा बाँटैए राखैए लए कऽ घरपर आबैए निमन निमन माछ रहैए अपन माछ